हैल्लो नमस्ते बस ठीक ऐ सेह्त नी ऐ ठीक से दर्द ऐ सिर चक्कर बड़ा बड़े डाक्टर गी दस्सेआ ते फर्क नी होआ दा बड़े दिन होइये न तिन चार दिन होइये न अच्छा अच्छा बड़ी मैहंगी दवा नी देओ वा उल्टी आह्ला मन होंदा सिर दर्द होंदी सर्वाइकल दी हां नेईं बखार नेईं भुक्ख घट लगदी मन घिरदा कन्नै जम्मू दस्सेआ ठीक ऐ कदू आना अच्छा ठीक ऐ